अगर हमरा दुनियामे कतौ कोइ घूमयके लेल कोइ कहल या फेर कतौ जायके मोन भेल तऽ ओ केदारनाथ मन्दिर भेल जे महादेवक एकटा शक्तिरूपमे सँ एकटा भेलै जे उत्तराखण्ड भारतेमे स्थित छै आर ओ एकटा महादेवके अंशमेसँ एकटा अंशो भेलै आर ओ मन्दिरक श्री केदारनाथ कहल जाइ छै ओ मन्दिर जे छै से बहुत प्रिय भेलै हमरा लए किएकि ओ मन्दिर जे छै हमर दिलके बहुत करीब छै किएकि महदेवके लऽ के हम महादेवके बहुत पैघ पुजारी छी आर महादेव हमरा बहुते नीक लगैया आर महादेवक हम लगातारे रोज लगभग पूजा करै छी तऽ हमरा केदारनाथ जाय लए बहुत इच्छुक छी आ हमर जाइयोक बहुत मोन यऽ